हमर बिहार राज्यमे तरह तरहके भाषा बोलल जाइ छै जेनाकि मैथिली भोजपुरी ठेठही हिन्दी ई सब बोलल जाइ छै ई हमर सबसे प्यारा हमर मैथिली लागै छै कियाकि बहुत मीठा लागै छै बड़ नीक लागै छै ई सुनयमे बाँकि जे दुसरा देशके कोनो भाषा रहै छथि हमरा ओते समझमे नहि आबै छै एहि समझके लिए ओकरा हम पढ़यके पड़ै छै कोई समझाबै छै तब समझ पाबै छी हमरा जे राज्यमे मिथिलाजे बोलल जाइ छै ओ बड नीक लागै छै बोलना भी चाही हमरा सबके ई बोलयमे मीठा ई सब मिथिला जेनाकि दोसर देशमे कोनो जेना भए गेलै तमिलनाडु बहुत एहन एहन जगह छै केहनो ओतुका भाषा साऊथमे तऽ ओतुका भाषा ओते हमरा सबके समझमे नहि आ पाबै छै हमरा राज्यमजे मिथिला बोलै छी हमसब तऽ सुनयमे हमराके बड नीक लागै छै कहइयो मे ककरो एहिसँ कहै छै ने आदर मिलै छै हमरा सबके लागै छै कि पहिलुका संस्कृति हम सबके जतऽसँ मिथिलामे सब बोलैत रहै ने तऽ हमरा सबके नीक बड़ लागैत रहय हमसबके आजके समयमे ओते अच्छा से हमसब नहि बोल पाबै छी जते हमसब पहिले जमानामे बोलैत रहियै आजके समयमे हमसब मैथिली ओते नहि बोलि पाबै छियै हमसब ठेठही बोलि पाबै छी मतलब तरह तरहकेँ भाषा मिला दै छी आब मतलब शुद्ध नहि बोलि पाबै छी मैथिली